हमर नाम अछि सुकृति कुमारी आओर पिताजी क नाम भेल विष्णुकांत झा हमर घर क्वारी मदन निवासी भेलहुॅं वैसे अभी हमर शादी भेलाए बेनीपट्टी जे मधुबनी जिला मे परैत अछि हमर मायके सीतामढ़ी जिला मे अछि हम आठवीं तक पढ़ने छी राजकीय मध्य विद्यालय क्वारी मदन सॅं आओर नौंवी दसमी हम कयने छी जे बी हाई इसकुल मेजरगॅंज सॅं ओतहि सॅं हम इंटर भी कयने छी जे बी हाई इसकुल मेजरगॅंज सॅ ओहिसॅं आगाँ के लेल आर आर एस महिला कॉलेज सीतामढ़ी सॅं स्नातक केलहुॅं दू हजार तेइस मे आओर हमरा कला के क्षेत्र मे सब किछु नीक लगैया हमरा ब्यूटी पार्लर मे नीक लगैया हमरा संगीत मे नीक लगैया हमरा खाना पीना बनेनाइ भी बहुत नीक लगैया आओर जानवर के पालन पोषण सब भी हमरा बड नीक लगैया हमरा घूमनाइ फिरनाइ भी नीक लगैया हमरा पढ़नाइ लिखनाइ के भी रुचि बहुत अछि हमरा घूमनाइ फिरनाइ भी बड नीक लगैया कहानी पढ़नाइ नीक लगैया धार्मिक किताब सब पढ़नाइ नीक लगैया आओर हमरा बहुत एहन छै जे हमरा नीक लगैत रहैया हमरा अपन दोस्त सब के साथ भी घूमऽमे बड नीक लगैत रहैया हमरा अपन मम्मी पप्पा भाई सबके साथ घूमनाइ नीक लगैत रहैया हम सब तरफ घूमैत रहै छी हमरा सब किछु एकदम पूर्ण रहबा के चाहै छी आओर हमरा सबसे जादा ब्यूटीपार्लर मे नीक लगैत अछि या हम ब्यूटीपार्लर दू हजार पंद्रह मे सीखलहुॅं हमरा ब्यूटीपार्लर मे सबसे जादा ज्ञान अछि आओर कम्प्यूटरके भी क्षेत्र मे हमरा जादा ज्ञान भऽ गेल अछि जैसे हम आगे किछु कऽ सकी

हमरा इहाँ सब हमरा सबसे नीक लगैया खाना पीना भी हमरा सबकिछु बनाबऽ आबैया आओर घर से घर के काज सब मे भी हमरा बहुत नीक लगैया